بائک چلاتے وقت ہیلمیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور جب بھی ہم بائک چلاتے ہیں تو ریس جب مطلب ریس دیتے ہیں تو کلچ کی طرف ایک ہاتھ رکھنا چاہیے اور سگنل پہ خاص طور سے دھیان دینا چاہیے سگنل پہ اور سامنے سے جو سواری آ رہی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی گاڑی چلانے چلانا چاہیے اور سفر کے دوران جو ہے ہم اپنے پاس جو ڈرائیونگ لائسین ہے وہ رکھتے ہیں خاص طور سے اور جو گاڑی کے جو پیپرس ہیں وہ